ठीक छै गोटी आओर लए कऽ आबै छी गोटी लए कऽ आबै छी आओर दोसरो दवाइसभ लए कऽ आबै छी अच्छा सर्दी तऽ कोनो कम ठीक ठाक रहबै अहाँ सभचीजके दवाइ भए जेतै हँ ठीक सभटा गोटी मिल जेतै आ माथो दरदके गोटी मिलतै हँ ठीक छै सभचीज मिलतै हँ आबै छी माथ दरदके टांग दरदके देह दरदके सर्दीके दवाइ मिलतै हँ सर्दीके मिलतै ओही हिसाबसँ दवाइ हेतै कोनो गड़बड़ी नहि हेतै सभ ठीक ठाक भए जेतै बढ़िआँ दवाइ चलतै ठीक भए जेतै हमरा हुनका दवाइ चलतै ने अपने ठीक रहबै

दवाइ ओहोसँ तगड़ा मिलतै ओहोसँ तगड़ा दवाइ मिलतै अपने ठीक भए जेतै एबै

ठीक भए जेतै हँ दवाइ बढ़िआँ दवाइ देबै ने हँ ठीक छै आबै छी हमरा लग कनिये दवाइ तगड़ा दवाइ देबै तगड़ा दवाइ देबै ने तगड़ा दवाइ देबै सभचीज ठीक भऽ जेतै अबै छी नहि नहि अबै छियै हँ अबै छी